अगर कोई व्यक्ति नया नया तैरना सीख रहा है तो उसे पहले तो कोई कोच डिसाइड करना होगा जो उसे सीखा सके खुद से तो वो सीख नहीं सकते क्योंकि स्विमिंग के स्टेप्स हैं पहले आपको पूल साइड पे रस्सी पकड़ के पैरों को चलाना सिखाया जाता है फिर धीमे धीमे आपको अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी है ये सिखाया जाता है फिर धीमे धीमे यह सिखाया जाता है कि आपको अपने हाथ कैसे फैलाने हैं किस तरीके से मारने हैं कि आप हो अच्छे से तैर सकें इसलिए आपको सबसे पहले तो यही काम अपना है एक कोच और फिर ऐसी कहीं ऐसी किसी जगह नहीं जाएं जैसे नदी है या कोई आप किसी झरने के पास में चले गए या किसी पूल पे चले गए ऐसी जगह नहीं जाएं जहाँ पे आप डूब सके क्योंकि बॉडी पे लगाने का एक लिक्विड आता है जिसे लगा के आप तैरते हैं आप डूबते नहीं हैं तो उसका उपयोग करें